جی نہیں پوچھیے مجھے پہلے نل کا پانی نہیں ملتا تھا لیکن یقین مانیے جب سے مجھے نل کا پانی ملا ہے مجھے لگا کہ میری زندگی بدل چکی ہے اتنا صاف اور شفاف پانی میں نے آج تک زندگی میں کبھی نہیں پیا تھا جو میرے گھر پہ پانی آتا ہے وہ بہت پرانا پانی بہت گراؤنڈ واٹر ہے بہت پالوٹیڈ پانی ہوتا ہے تو اس سے میرا پیٹ اکثر خراب رہتا تھا اب جب سے مجھے نل کا پانی ملنا شروع ہوا ہے اللہ کا شکر ہے کہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اور میری صحت کو بہت اچھا فائدہ ہو رہا ہے اس سے اور نل کا پانی پینے سے جب سے میں پی رہا ہوں میرے پیرا پیٹ بھی ٹھیک رہتا ہے اور میں اس کی مٹھاس مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور صحت کے لیے تو صاف پانی پینا بہت ضروری ہے پہلے جو ہم پانی پیا کرتے تھے اس میں فلورین بہت زیادہ ہوتا تھا اس میں لیٹ کا کانٹینٹ بھی ہوتا تھا تو ایسے امپیور واٹر تھا وہ پہلے اب بھی جب نل کا پانی پی رہا ہوں تب سے ماشاء اللہ میری صحت بھی اچھی ہے مجھے اچھا بھی لگتا ہے پینے میں دوستوں کو بھی سرف کرتا ہوں انہیں بھی بہت پسند آتا ہے اور صاف پانی پینا زندگی کا بہت بڑا اچیوومنٹ ہے میرے لیے